سوال ہے کہ کچھ مقامی حکومت کے اقدامات یا پالیسیاں کیا ہیں جن کا سینٹرل دہلی ضلع پر نمایاں اثر پڑا ہے تو دلّی میں جو وہ سی ایم ہیں وہ کیجریوال ہیں جو زیادہ سے زیادہ پالیسیاں بناتے رہتے ہیں جس سے کیا ہے عوام کو فائدہ ہو تو جیسے کہ حکومت کے ذریعے بنائی گئی سوچھ بھارت ابھیان سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے سوچھ بھارت سوچھ بھارت ابھیان سے ملک میں لوگ زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آس پاس كے اس کے ساتھ جو جگہیں ہیں انہیں صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے آگے سوال ہے کہ ان کے اقدامات یا پالیسیوں نے ضلع کی مجموعی ترقی نمو کی شرح متاثر کیا ہے تو اسی طریقے سے حکومت کے ذریعے بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں عوام کی فلاح و بہبودی کے لئے لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو سی ایم ہیں اروند کیجریوال ان کے ذریعے بھی کافی زیادہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ سب سے زیاد بڑا فائدہ جو عوام کو ان کے ذریعے ہوا ہے انہوں نے بجلی کا بل جو ہے سب کے لئے فری کر دیا ہے بجلی دلّی میں لوگوں کے لئے فری ہے اور جیسے کہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا وظیفہ جو ہے پہلے بہت زیادہ مشکل سے بنتا تھا کبھی پیسے آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے لیکن ان کے کیجریوال کی حکومت ہونے سے یہ فائدہ ہوا ہے لوگوں کو کہ ان کا وقت پہ وظیفہ آتا ہے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہ زیادہ لائن میں لگنی پڑتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں آسانی سے پیسے آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جیسے کہ اب ضلع سوال آگے یہ ہے کہ ضلع میں سرکاری دفاتر کے ذریعے پیش کی جانے والی سروس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمارے جو جتنے بھی گورنمینٹ آفسیز ہیں وہاں پہ سروس اچھی تو ہوتی ہے لیکن ہم میرا پرنسل جو وہ ہے ویوو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سروس اچھی فراہم ہوتی ہے جیسے کہ چاہے کوئی آفس ہو چاہے وہ ہاسپیٹل ہو بس وہاں پر تھوڑا دیر سے کام کیا جاتا ہے جیسے کہ دیر سے بھی کام کیا جاتا ہے لیکن کام ہو جاتا ہے بالآخر کام ہو جاتا ہے لیکن اروند کیجریوال کے آنے سے اس میں بھی کافی فرق پڑا ہے اور لوگوں کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے لوگوں کو زیادہ چکر نہیں لگانے پڑتے اور ان کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے دفتر میں بھی کافی ماحول میں سدھار آیا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ عوام کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سب چیزیں یہ ساری چیزیں فائدے میں آئی ہیں